आगोलनि ना गुरनाया सब नाखोनो मोनोमोन आरो बांसिन फिथिख्रि गोरि मागुर सिंगिफोरखो मोनोमोन दाथ' इफोर नाया गैला मोनबोब्लाथाय इखोनो गैयानालाय खावसे फानबाय खावसे जाबाय खावसे फोरानबाय फिसाफोरनो जाहोबाय बेखौनो खावसे फाननानै खरस खालामबाय मावबा आगोलनि नानि दामाथ' थाइबा थाइब्रैलसोमोन दासो दाम बुरजा जाबाय नायाबो आंखाल जाबाय दाथ' दुइस' एकस' केजि नङाब्ला मोना आगोल फवासेफोरावनो थाइब्रै थाइबाफोरावनो फानै फानै बेखोनो जों जायोमोन खावसे जाना खावसे फाननानै दा इदि गैला नोङो हाजिरा मावना फैयै फैयै बेफोरखोनो गुरनानै लायबाय जाबाय फिसाफोरनोबो होबाय खावसे फानबाय खावसे जाबाय इदिमोन दा आरो मैगं थाइगङाबो आगोल आंखाल गैयामोन दा आरो बायाब्ला मोनजाला मैगं थाइगङाबो आगोलनि दामाव थाइब्रै थाइबायावनो बेसेबा बुरजा मैगं ना मोनोमोन दाथ' मोना दा मैगंनि दामा जादो एकस' थाखा बिस थाखा केजि सामब्राम आलुफोरा आगोल आरो थाइब्रै थाइबायावनो बेसे बुरजा मोनोमोन नोङो ना फाननाय फैसाजोदोनो बिदिनो माइरं बायबाय ना बायबाय माबा मैगं थाइगं बायबाय जाबाय इदिमोन दाथ' बेफोरखो मोनाना दामसो जाबाय दा सबबो गुरोमोन नाखोलाय आंलाय हाजिरा मावलाय गुरलाय माइबो हाजिरा गायनो थांबाय नाबो गुरनो थांबाय फैनानै फिसाफोरखो सङै खावै जाहोयोमोन हाजिरा मावनानैबो गायना फुना फैनानैबो बेसेबा सास्थिमोन फिसा साब्रैखो इदिनो फेदेरदो आङो इदि